नमस्ते

हाँ जी हाँ जी क्यों नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं तो

हाँ जी क्यों नहीं कर सकते हैं जैसे यहाँ का जो मणिपुर मंदिर है बहुत पूरी फेमस है वहाँ आप घूम सकते हैं अच्छे से समस्तीपुर थानेश्वर स्थान मंदिर है वहाँ घूम सकते हैं आप अच्छे से तो जैसे कि अगर आपको जिस चीज़ की हेल्प चाहिए मुझे बताइए मैं आपको वो हेल्प करूँगी ये समस्तीपुर समस्तीपुर में ही है थोड़ा समस्तीपुर से तीन चार किलोमीटर अंदर है हाँ जी आप अभी हैं कहाँ अच्छा तो समस्तीपुर जैसे बस इस्टैंड है आप वहाँ आ जाइए फिर मैं अपनी मतलब गाड़ी भेज के आपको जहाँ होगा वहाँ घूमने के लिए मैं लेकर चलूँगी आपको दस हज़ार चार्ज है इसका कम नहीं कम नहीं होगा बस दस हज़ार मतलब है तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा जो बाक़ी ज़्यादा कम नहीं होगा हाँ तो जहाँ जैसे मैं अब हाँ तो दस दस हज़ार जैसे मैं लूँगी तो आपको मंथ के रहने का इंतज़ाम खाने का इंतज़ाम सब मैं खुद कर दूँगी आपके लिए मैं मोड़वा मंदिर घूमा दूँगी वहाँ ख़ुद ऐसा स्थान है वहाँ भी अच्छा मतलब वह है बहुत मान्यता है उस मंदिर की और पूसा फारम भी घूमा सकती हूँ वहाँ भी मतलब अच्छा है बिहार मतलब समस्तीपुर की यह सब फेमस जगह है और अदरवाइज़ अगर आप सर्च करके बता दीजिए जहाँ घूमना हो मैं घूमा दूँगी आपको हाँ दरभंगा डिस्टिक अलग पड़ जाता है उधर हाँ जी दरभंगा डिस्टिक अलग अलग पड़ जाता है बट आपको अगर घूमना हो दरभंगा डिस्टिक तो उसके लिए चार्ज अलग से देना पड़ेगा आपको

तो यह तो यह तो यह प्रोसेस है हाँ कहिए यह प्रोसेस तो हम सिर्फ़ यह प्रोसेस तो हम सिर्फ़ समस्तीपुर के लिए बताए हैं तो अदरवाइज़ अगर कहीं और जाना होगा तो उसके लिए तो चार्ज तो अलग देन अच्छा अरे तो थोड़ा आप भी अड्जेस्ट कर सकते हैं ना हम हम भी करेंगे थोड़ा आप भी अड्जेस्ट कर लीजिए

तो काफ़ी जगह घूमे काफ़ी जगह घूमा भी तो रहे हैं आपको ऐसा थोड़ी ना है जो हम एक ही जगह घुमा काफ़ी जगह घुमा भी तो रहें ट्रेविल तो भी अच्छी तरह से दे रहे हैं ना आपको सर्विस भी तो अच्छी तरह से दे रहे हैं

ओके भैया ओके ओके ठीक है